हाँ आ रही है आवाज़ बोलिए अच्छा ब्यूटी सलॉन से बात कर रहे हैं सर मुझे ना हेयर स्टाइल करवाना था मेरे शाम को ना पार्टी है हाँ तो हाँ मुझे ना फ्रेंच हेयर स्टाइल चाहिए था सर हो जाएगा आप ट्राय तो करिएगा सर आप कोई इस्प्रे वगैरह का यूज़ तो नहीं करते ना हेयर में क्योंकि क्या है डैमेज हो जाते हैं हेयर फिर हेयर फिर हेयर अच्छा तो मेरी फैमिली मेम्बर्स में भी फ्रेंड सर्कल में भी करवाना है तो आप कर सकते हैं हेयर स्टाइल नो नो नो नो एक्चुअली मुझे आपकी लॉकेशन पता है मैं आ जाऊँगी आप बन बना सकते हैं बन हाँ इसका चार्जेस क्या है सर सर थोड़ा कम डिस्काउंट नहीं हो सकता सर कुछ ज़्यादा ही है यह तो अच्छा सर और सर मेकअप वगैरह का भी हो जाएगा हाँ सर बता दीजिए ओ माई गौड सर यह तो कितना ज़्यादा है बस रहने दीजिए सुनिए सुनिए सर मैं आपके यहाँ से ना मेकअप नहीं कराऊँगी आप इतना ज़्यादा चार्ज ले रहें मैं सिर्फ़ हेयर स्टाइल कराऊँगी सर आप निश्चिंत रहिए आप बोल रहे हैं क्या ऑफर चल रहा है आप टू पर भी कितना बता रहे हैं डिस्काउंट चलता नहीं आपके यहाँ थैंक यू सर आप मेरे लिए कर देंगे सर थैंक यू आप मेरे लिए कर देंगे हाँ तो सर मेरे बाल डैमेज तो नहीं होंगे नो मुझे ना सर कलर नहीं करवाना मुझे कलर पसंद नहीं है मुझे सिर्फ़ हेयर स्टाइल करवाना है फ्रेंच उसमें सर आप नेचुरली कैसे कर सकते हैं फ्रेंच हेयर स्टाइल में ओके थैंक यू सर